जी सर आप मेरे यहाँ महिला लड़की लोग जो जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए वहाँ थोड़ा लड़का लोग बुरी नज़र से देखते हैं इसका समाधान कैसे होगा यह तो ठीक है लेकिन बुरी नज़र वालों के लिए क्या उपाय है छेड़खानी रहते एक साथ जाते हैं कुछ ना कुछ

लेकिन गाइडिंग थोड़ा लड़के लोगों पर रखना अनिवार्य हो जाता है

और अपना आप अपना विद्यालयों का कहीं

इस इस ठीक है बस आऊँगा

आप आपके यहाँ आपके यहाँ इस साल का रिजल्ट कैसा रहा

तो आपके यहाँ विद्यार्थियों को कुछ विशेष करके कॉलेज की तरफ से या सरकार की तरफ से कुछ अनुदान के रूप में कुछ दिया जाए उनको